नमस्ते

अरे खाली गुलाब जमुनिया से काम चली अरे वो मिठाई के दुकान पर जानती हैं बड़ी अच्छी अच्छी मिठाई है चमचम है गुलाब जामुन है रसगुल्ला है मोहन भोग है और क्या ओ कहते हैं कि बहुत प्रकार के मिठाई है न समझ रहें न वो कौन मिठाई लेना चाहती हैं अब आपके ऊपर है विवाह में आज कल जानती हैं तरह तरह की मिठाई सब लोग चला रहे हैं न और अब वे है कि आपके ऊपर कैसी है और मिठाई खोया से लेकर के अब आप समझिए कि अब हम क्या बताएँ जब आप खाएँगी तब आपका मन एकदम प्रसन्न हो जाएगा ना कि मिठाई कैसी है और क्या बहुत बढ़िया बढ़िया मिठाई है अब आपके ऊपर है कौन सी मिठाई और ये भी बता दें कि कितनी संख्या है आप यहाँ तो उसी के अनुसार मिठाई मिलेगी ना जैसे मान लीजिए कि पाँच सौ संख्या लोग बाराती आ रहे हैं हाँ तो अब आपको पाँच सौ अखीर एकाध मिठाई चली है कि जैसे सवी लोग आज कल जानते हैं कि बारात में एकै मिठाई चलाते हैं कुछ लोग दो मिठाई चलाते हैं ठीक है तो अब आपके ऊपर है कि आप एक मिठाई चलाना चाहती हैं कि दो मिठाई चलाना चाहती हैं कि तीन मिठाई चलाना चाहती हैं जैसे एक मिठाई चलाएँगी तो उसका दाम आप समझिए कि चालीस पैंतालीस रुपया एकै का है और सबले एकै पर काम चला देते हैं यदि मान लीजिए दो मिठाई चलाना चाहती हैं तो भाई उसी में दो मिठाई हो जाएगी लेकिन उसका मज़ा नहीं आएगा तो अब आपके ऊपर है कौन मिठाई आप चलाना चाहती हैं आपके ऊपर है पाँच सौ लोग हैं तो आप अपना इस्टीमेट भी देख लीजिए कि कितना खर्च आएगा पाँच सौ लोगों पर और भई पाँच सौ बाराती होंगे अच्छा घराती बाराती कुल मिलाकर पाँच सौ हो गए हैं अच्छा अच्छा घराती बराती सब मिला कर के पाँच सौ हैं हाँ तो ही है अब मानकर चलिए कि लाखों रुपया की मिठाई लग जाएगी मैडम जी आप जैसे मान लीजिए हाँ इससे कम नहीं लगेगा लाख रुपये मिठाई लग जाएगी वो ठीक भी रहेगा न जैसे माने बारात में विवाह शादी बार बार नहीं होता है जैसे एक बार लोग आएँगे आप जैसे मिठाई से सम्मान करेंगे तबै लोग कहेंगे पहले कि बड़ी अच्छी मिठाई मिली है स्वागत आप जितना बढ़िया करेंगी उतना ही ठीक रहेगा न या नाते बहुत जरूरी है बढ़िया मिठाई है मिठाई नम्बर एक की है अब आपके ऊपर है और उसी तरह से नम्बर एक का पैसा भी लगेगा जैसे मान लो मिठाई नम्बर एक है पैसा भी तो नम्बर एक का लगेगा न पैसा लगेगा नम्बर एक का पैसा लगेगा और ठीक है और बाकी स्वागत करिए बढ़िया हाँ हाँ नै मैं जानो कहाँ प्राब्लम है पैसे का मैं तो बता दिया मैंने तो बता दिया कि लाखों रुपया खर्च लगेगा भाई मिठाई में कौन प्राब्लम है प्राब्लम रहना भी नहीं चाहिए तो अब आइए उसके बाद ये कुछ कुछ डिस्काउंट भी कर दूँगा भाई आप अधिक लेंगे तो कुछ डिस्काउंट कर दूँगा हो डिस्काउंट कर दूँगा ऐसी बात नहीं है ठीक है न ऐसी बात नहीं है हाँ हाँ हाँ जब अधिक लोग लेते हैं तो डिस्काउंट कर देता हूँ हाँ